हैलो अंजी नमस्ते हाल ठीक ऐ तुस सनाओ अच्छा अज्ज कियां चेच्ता आया तुसेंगी आं जगह ते इत्थें जगह ते इत्थें बड़ियां न घुम्मनें आह्लियां तुसें कुत्थें बड़ी दूर अं अच्छा अच्छा ते चपसें कुदै दूर जाना जा कुदै कश जाना आं आं अच्छा कोई गल्ल निं अं आं ठीक कीता ठीक कीता आं इंया कम सा कम जाना ते उत्थें रियासी ते कन्नै इक्क पार्क बी ऐ सूला बावा डनसर ऐ बावा डनसर ऐ इत्थें शिवजी भगवान द जगह एह् अगर दूर जाना ते कुदै ओह्बी ऐ ते ऐ उसगी स्याढ़ बावा ते कन्नै आं कश ते इयै ते गड्डी चाहिदी आपें चली जै्गे आपें चली जाह्गे ते गड्डी बस्स मेटाडोर जंदी बी ऐ ते नना अगर गड्डी करनी आं कोई गल्ल निं अं'ऊ पुज्जी जाह्गा ते तुस मिगी सनाई ओड़ेओ टैम किन्न बजे को अंजी खर्चा कोई जादै निं होना ऐ तुसें कश गै लाई ओड़ेओ कुदै ज्हार रपेआ हारा नंबर लग्गी जाना खाने पीने गी होर नेईं ठीक ऐ ठीक ऐ तुस मिगी सनाई ओड़ेओ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ